जी मैम एक्चुअली मैम मेरे को कुछ पूछना था आपको आपके यहाँ कॉटन के पैंट और शर्ट्स वग़ैरह अवेलेबल हैं क्या या कुर्ता पजामा मैम मे को कॉ प्योर कॉटन में ही चाहिए कलर्स आप दिखा दीजिए वह तो मैं देख कर ही बता पाऊँगी ब्लैक समथिंक या ब्लैक लाइक व्हाइट थोड़ा सा डार्क कलर में समथिंग कुछ

मैम मुझे पहले आप चैक्स में दिखा दीजिए मैम इसका इसका प्राइस क्या है मैम मैम बट बट मुझे मैम प्राइस तो पता होना चाहिए ना आपका कि किस प्राइस में आपके यहाँ अवेलेबल है मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ या नहीं जी जी

मैम ये जो ट्वेल्व हेंड्रेड का इसमें कुछ परसेंट छूट है या नहीं जी मैम ऐसा थोड़ी होता है मैम ऐसा थोड़ी होता है अगर मुझे सिर्फ़ शर्ट लेना हो तो आप मतलब इसको सिर्फ़ पूरे ट्वेल्व हंड्रेड में देंगी राइट

मैम यह तो यह ग़लत बात है मैम कि मैं शर्ट भी लूँ तो आप मुझे एक साथ में देंगे पैंट शर्ट जब साथ में लूँगी तो अगर सिर्फ़ मुझे शर्ट चाहिए तो आप उसको हाफ़ रेट में तो दे सकते हैं अच्छा मैम किस ब्रैंड का है यह आप मुझे बताइए किस ब्रैंड का आपका यह मैम लेकिन आपका प्राइज़ बहुत हाई है मैम आपके प्राइज़ बहुत हाई हैं अगर कुछ अच्छा टी शर्ट है तो आप मुझे टी शर्ट दिखा सकते हैं प्लीज़ थोड़ी कम रेंज में हों क्योंकि आपका ये जो रेंज है बहुत हाई है मैम टी शर्ट मैम ऐसा हो यस मैम ऐसा हो कि डेली यूज़ में भी हो जाए और हम उसको कहीं वेयर और भी कर के जा सकें मैम पेहले मुझे इसका वेयर मतलब मुझे ये रेंज बता दीजिए कि स्टार्टिंग ऑफ कितने से आप के यहाँ टी शर्ट क्योंकि आपने जो यह बताया पेंट शर्ट के बहुत हाई बता रही हैं आप

मैम यह टी शर्ट आप मुझे दिखा दीजिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ

मैम यह थ्री हंड्रेड में कुछ आप कम करेंगी या फिर पूरा थ्री हंड्रेड का ही देंगी तो मैम मुझे मुझे मुझे यह नहीं लेना मैम किसी और शॉप चली जाऊँगी थैंक यू सो मच ओके ओके मैम थैंक यू